तकनीकिके मामलामे हमरा आरके ई मैथिली भाषामे बहुत तरहकेँ सुधार भेलछै बहुत चीज हमरा समझिमे नहि आबय रहै आइकाल्हि कि भेले कि गूगल एहन छलै जहिसँ हमरा आरके ओ जे चीज समझि नहि आबैत छै ओकरा स्कैन करिके ओकर हमरा आरके मैथिलीमे या फिर ओकर हमरा समझै बला भाषामे जेछै नहि ओकरा रुपमे हमरा आरके वापस करि दए छै ओ फोटुए सहित जे छै भाषा बदलि भए गेले हमरा आरके मैथिलीभाषामे इन्टरनेटके सुविधाके कारण हमसब जेछै ने अच्छासँ सीख पाबए छिए आओर अच्छासँ हम तकनीकी सेवाके आनन्द लए पाबए छिए पढ़ाइके साथ साथ हमरा आरके मैथिलियो अभ्यास अच्छासँ चलि रहल छै